हां मां दीपा आहुजा मूंखे थोरी घणी शेयर बज़ारि जी जानकारी आहे मुंहिंजे ॼाण मूजिबि त शेयर बज़ारि में घणो ई डप आहे जेॾी महिल शेयर बज़ारि मथे वेंदो वेंदो आहे तंहिं महिल माण्हू घणो ई कमाईंदो आहे घणेई पेसा जोड़ींदो बि आहे ऐं ख़ुशि बि थींदो आहे त मां अॻियां अची वियसि पेसे सां हाणे कुझु बि करे थो सघां नओं धंधो थो खोली सघां ॿारनि खे मस्तु पढ़ाए थो सघां वरी पोइ लालच में अची उहा ई पेसो वरी शेयर बज़ारि में विझंदो आहे पर लालच जे वसी करे जेॾी महिल उहो वधीक पेसो विझंदो आहे ऐं शेयर बज़ारि हेठि अची वेंदो आहे तॾहिं उहो ई वरी सॼो पेसो ॿुॾी वेंदो आहे अहिड़ी तरह घणिई घर बर्बाद थी वेंदा आहिनि ऐं शेयर बज़ारि मथे अचण सां वरी शाहूकार बि थी वेंदा आहिनि जॾहिं खां वरी डिजीटल एप्स आया आहिनि भारत जे ट्रैंड में तॾहिं खां वधीक ई तकलीफ़ू गॾु खणी आहिया आहिनि छो त बैंक कॾहिं बि बैंक में कॾहिं बि नंढी भुल जे करे सभ पेसो निकिरी वेंदो आहे ऐं हाणे त पेसा गॾु खणी घुमण जो त ॼणु ज़मानो ई न रहियो आहे छो त सभु कुझु ऑनलाइन थी वियो आहे सभिनी नंढे वॾे जा बैंक में ॼाण त खाता ई खुली विया आहिनि ऑनलाइन पेसा ॾे वठि था कनि हिन जा फ़ाइदा बि आहिनि छाकाणि त हाणे छुटनि पेसनि जी ॼाण त तकलीफ़ ई निकिरी वई आहे जंहिंखे जेतिरा ॾियणा आहिनि होतिरा ई ऑनलाइन पे करे त सघूं जय झूलेलाल